علی گڑھ اُتر پردیش كا ایک ضلع ہے اور یہ ضلع تعلیمی لحاظ سے كافی مشہور ہے مشہور اِس وجہ سے ہے كیوں كہ یہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ایک سنیٹرل یونیورسٹی ہے وہ یہاں موجود ہے لوگ اِس كی پریپریشن كرتے ہیں یہاں كوچنگ سینٹرس بھی موجود ہیں اُن میں جا كر لوگ اِس یونیورسٹی كی ایگزامس كی پریپریشن كرتے ہیں اور اںٹرنس نكالتے بھی ہیں اور اُس كے بعد كافی لوگ كارپوریٹ میں اپنی اپنا مقام بناتے ہیں كچھ گورمنٹ سروسیز میں جاتے ہیں كچھ ٹیچر پروفیسرس كے عہدے پر فائز ہوتے ہیں اور اِس كے علاوہ تعلیم كے لیے یہاں پر مقامی كالجیز بھی ہیں وہاں پہ لوگ بچے زیادہ تر پڑھتے ہیں وہاں سے بھی وہاں سے بھی سلیكشن پروسس اسٹارٹ ہوتا ہے لوگ گورمنٹ ایگزامس میں جاتے ہیں اور ٹیچرس پروفیسرس كے عہدے پر وہاں سے بھی لو لوگ مقرر ہوتے ہیں